हमर मूलक सांस्कृतिक पहचान हमरा सभक पूजा पाठ वेदमन्त्र चानन टीका ई रहल हमर सभक समुदाय ई हमेशा करैत रहलथि एहिमे अनेका अनेक पण्डित एकसँ एक होइत रहलथि जे अपन संस्कृति अपन सभ्यताके हमेशा आगू बढ़बैत रहलथि हमरा सभक बगलमे अयाची मिश्र जी जिनक नाम भवनाथ मिश्र छलनि जे एकटा बहुत सुन्दर व्यक्तित्वके लोक छलथि एहिसँ बहुत पूर्वमे ओ मातृ भूमिमे अपन जीवनयापन कऽ कऽ अनेका अनेक विद्यार्थीके शिक्षाके क्षेत्रमे ओ अपन अन्न खुआ कऽ ओकरा सबके शिक्षित करैत रहलथि जे हमरसभक इतिहास सरिसोपाहीके इतिहास रहलैया एहन ऐतिहासिक ओ जगह भऽ गेल छै जाहि पर आइ सांसद विधायक मुख्यमंत्री सब अयलैथ आओर ओहि जगह पर गर्व हुनका सबके भेलनि जे एहिठामक इतिहास छै ई कोनो कीवन्ती नहि छियै ई सब तऽ कहानी छै एहिसँ अनेका अनेक लोकके प्रेरणा भेटलै जे ई जे छथि पण्डित भवनाथ मिश्र निश्चित रुपसँ हम सभ गोटे अपना अपना क्षेत्रमे हिनकर व्यक्तित्वके आगू बढ़बैक प्रयास करी ई हमरा सभक ऐतिहासिक एकटा पोथी जकाँ ग्रन्थ अछि ओहि ग्रन्थ के लऽ कऽ सब अपन अपन क्षेत्रमे एकर चर्चा प्रचर्चा सदैव करैत रहै छथि